कहलौँ कहलौँ जे सब्जी छै अहाँ लग की सब अइ सब्जी हँ आओर अँइ हँ

हँ कटहर की दर छै हे एतेक भाव किएक कहै छिए कटहरके कटहर सस्ता छै तऽ कटहर बीस टके किएक कहै छिए कम करिऔ ने दस टके देबै नहि दस नहि पाँच टका तऽ एतऽ दैत रहै पाँच टका तऽ एतऽ दैत रहै पाँच टका दैत रहै अइ हँ आओर परवल की दर अइ सबचीज अहाँके भाव सबटा महगे अइ महाराज नहितँ कम करिऔ ने रेट तऽ लेनाइ छै चालिस पचास किलो कएके सब्जीके काज छै

अरे चालिस किलो सब्जी लेनाइ छै परवल तऽ रेट अहाँके ने समान छिए अहाँ ने रेट करबै कि दर रेट छै सब्जीके रेट हमही करबै हम जे कहबै से दऽ देबै अहाँ

परवल चालिस टके किलो देबै कम नहि हेतै परवलमे एमहर तऽ एखन दैत रहै तिसे टके किलो तिसे टके किलो दैत रहै परवल अँइ तिस टके देबै परवल आओर अथी की दर छै भिन्डी भिन्डी भिन्डी अहाँ तऽ महाराज नहि तऽ लागै छै कि खरिदैलए अएलहुँ हँ अहाँ तऽ सब चीजके रेटे आगि लगेने छी महाराज नहितँ लोक सहीसँ रेट करै छै जे बुझै छै जे एकेठमा थोक बिकतै तऽ एकर मतलब ई नहि जे रेट चढ़ाके गप करिऔ कनी रेट अथी कऽ कऽ करिऔ गप पहिने भिन्डीके गप करू ने तहन ने करेलाके गप करबै भिन्डीके बहुत गपे अहाँ कहै छिए भाव बेसी तऽ भाव कोना हेतै कम करिऔ कतेक हेतै पचीस टके किलो पचीस टके किलो भिन्डी महग नहि लागैए अहाँके हे कनि कम करिऔ किछु ठीक छै हम करै छी गप अहाँसँ ठीक छै